मुंहिंजी तमना आहे त मुंहिंजा ॿार कंहिं उहिदे ते पहुचनि ऐं वॾे सुठी शिक्षा वठी करे कंहिं वॾे मुक़ाम ते पहुचनि मुंहिंजी वॾी बेबी सीए जो कोर्स करे ऐं वॾी सीए जी पोस्ट ते वञे वञी ऐं नंढी बेबी बि कंहिं सुठे मुक़ाम ते पहुचे डाक्टर थिए मुंहिंजो पुट बि कंहिं सुठे मुक़ाम ते पहुचे ऐं मूंखे घुमण जो घणो ई शौक़ु आहे मूंखे ग्रीन सिटियूं वणंदियूं आहिनि मूंखे रामेश्वरम वठणु वञणु वणंदो आहे मूंखे हरिद्वार वठणु वणंदो आहे मूंखे शिरडी साईं बाबा घुमणु वणंदो आहे मूंखे पहाड़ी इलाइका वणंदा आहिनि मूंखे कश्मीर वञण जी तमना आहे ऐं मूंखे वैष्णो देवी वञण जी तमना आहे इन खां सवाइ मूंखे केरल वञणु वणंदो आहे मूंखे ट्रेन जो सफ़रु वणदो आहे मूंखे पहाड़ी इलाका वणंदा आहिनि मुंहिंजी तमन्ना आहे मां हिकु दफ़ो हवाई जहाज़ में वेहा ऐं घुमा मूंखे कृष्न जूं जेतरी भी लीलाऊं आहिनि जिते बि जेके बि मंदर आहिनि उहे ॾिसण वणंदा आहिनि मूंखे वृंदावन मथुरा वञण वणंदो आहे मूंखे सोमनाथ वञणु वणंदो आहे मूंखे महाकाल वञण वणंदो आहे मूंखे डाकोर वञिणो आहे मूंखे जेके बि तीर्थ स्थल आहिनि उहे ॾिसणा आहिनि ऐं गंगा जी जेके भी घाट आहिनि उहे ॾिसण जी तमना आहे मूंखे कुंभ जे मेले में वञणु वणंदो आहे उन खां अलावा मूंखे ग्रीन सिटियूं वणंदियू इन मूंखे पहाड़ी इलाइका वणंदा आहिनि मूंखे बर्फिला शहर वणंदा आहिनि मूंखे कश्मिर वञण जी दिलि आहे मूंखे लद्दाख़ जा शहर ॾिसणा आहिनि कुल्लू मनाली ॾिसणो आहे ऐं पहाड़ सां जेकी गंगोत्री निकती आहे उहो ॾिसण जी तमना आहे मूंखे मूंखे घणा ई शहर ॾिसण जी तमना आहे भारत जे हर हिकु कोने में वञण जी दिलि आहे मूंखे हिन खां अलावा मूंखे सभु शहर ॾिसण जी दिलि आहे मां वधीक न घुमी आहियां मां सिर्फ़ु अहमदाबाद शहरु ऐं उल्हासनगर ॾिठो आहे इन खां सि कोई इन खां अलावा कोई शहरु कान ॾिठा आहिनि मां मूंखे पहाड़ी इलाइका ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ऐं मूंखे घणो घुमण जो घणो ही शौक़ु आहे पर मां घर मां कोनि निकरी सघंदी आहियां इन करे मूंखे घुमण जो जेको जॾहिं बि मौको मिलियो मां तॾहिं हली वेंदी आहियां मूंखे गुरुद्वारा घुमणु वणंदा आहिनि मूंखे नवा नवा शहर घुमण वणंदा आहिनि मूंखे ग्रीन शहर वणंदा आहिनि घुमण बर्फिला शहर वणंदा आहिनि घुमणु इन खां अलावा मूंखे घुमण जो घणो ई शौक़ु आहे घुमणो आहे ऐं मूंखे ट्रेन जो सफ़रु घणो वणंदो आहे मूंखे भगवान जा तीर्थ स्थल वणंदा आहिनि मूंखे वैष्णोदेवी वञणु वणंदो आहे मूंखे हरिद्वार वणंदो आहे डाकोर वञिणो आहे मूंखे कृष्ण जी नगरी ॾिसणी आहे ऐं उनमें जेके कृष्ण जी नगरी वृंदावन मथुरा उनमें जेके तुलसीअ जा बाग़ आहिनि उहे ॾिसणा आहिनि मूंखे द्वारका नगरी बि ॾिसणी आहे द्वारका नगरीअ में जेको समुंड ते जेको बेट ठहियलु आहे उनमें बि ॾिसणो आहे मूंखे अजंता एलोरा जूं गुफाऊं वणंदियू आहिनि मूंखे मुंबईअ जो चर्च गेट ॾिसणो आहे मां न ॾिठो आहे मरीन ड्राइव बि न ॾिठो आहे मूंखे उहो बि ॾिसण जी दिलि एड़ियूं त अनगिनत मुंहिंजी तमनाऊं आहिनि जेके मां पूरी न करे सघी आहियां मां हिन ॼनम में पूरियूं करण थी चाहियां पई मूंखे जाम तमन्ना आहे त मां कश्मीर घुमां कश्मीर जूं घाटियूं ॾिसां ऐं हुन में जेकी ॿेड़ी हलदी आहे झील में उहा ॾिसां मूंखे ॿेड़ी जी झील जेकी झील आहे कश्मीर में हुनमें हुनमें जेके ॿेड़ियूं हलंदियूं आहिनि उनमें वेहण जी मूंखे ॾाढी तमन्ना आहे हिकु दफ़ो त मां वञा ज़रूरु वञा ऐं वैष्णो देवी बि चढ़ा हिकु दफ़ो वैष्णो देवी जो पहाड़ चढ़ा मूंखे ॾाढी दिलि आहे मां हिकु दफो पावागड़ वई हुअमि पावागड़ ते ॾाकणूं चढ़ी चढ़ी हुअमि पर मां लही न पई सघां त हुते मां डोलीअ में वेही करे लथी हुअमि मां पहिरियों दफ़ो डोलीअ में चढी हुअमि मां कॾहिं डोलीअ में न वेठी हुअमि पर मूंखे ॾाढो भओ पियो लॻे त बि मां डोलीअ में वेठमि ऐं डोलीअ तों लही करे आई हुअमि अहिड़ा मूंखे पहाड़ चढ़णु ॾाढा वणंदा आहिनि पहाड़ी इलाइका वणंदा आहिनि हिकदमु नदियूं वणंदियूं आहिनि झरणा वणंदा आहिनि मूंखे अहिड़ियूं शहर वणंदा आहिनि घुमण जेके नंदियूं ऐं मस्त झरणा वहंदा आहिनि कुदरती जिते नज़ारा हुजनि उहे मूंखे शहर घुमणु ॾाढा वणंदा आहिनि इन करे मूंखे